मुंहिंजी मनपसंदीदा पत्रिका दैनिक भास्कर आहे ईअं मूंखे हिन लाइ पसंदि आहे छो की हिनमें देश विदेश जूं सभु ख़बरू ईंदियूं आहिनि हिनजी क़ीमत बि सही हूंदी आहे हीअं ॾाढी महांगी न हूंदी आहे हिनखे पढ़ण में मूंखे मजो ईंदो आहे हिन सां नॉलेज मिलंदी आहे हिन जे अंदरि ॾाढा सारा पेंप्लेट बि ईंदा आहिनि जीअं की डिस्काउंट जा नई नई वैरायटियुनि जा घुमण फिरण जा मेलनि जा खाधे पीते जा पढ़ायुनि जा ईअं चङा ईंदा आहिनि हीअं समय ते बि अची वेंदी आहे हिन हीअ समय ते बि इन अची वेंदी आहे हिनमें कोन्ह नकारात्मक ख़बर न ईंदी आहे हिन लाइ मूंखे हीअ पत्रिका पसंदि आहे